हिते आसे पासे में जिते मां रहंदो आहियां उन्हीअ आसे पासे में जाम जॻहियूं आहिनि जिते टूरिस्ट इंडिया मां इंडिया जे ॿाहिरां फौरन मां माण्हू हिते घुमण लाइ ईंदा आहिनि जीअं कि मुम्बई में मरीन ड्राइव आहे घाट्कोपर आहे मुम्बई जा मॉल आहिनि मुम्बई जी सड़कू आहिनि उनखां पोइ आसे पासे में ॿिन कलाकनि जी दूरी में अली बाग आहे लोनावाला आहे माथेरान आहे हुते बि माण्हू जाम वेंदा आहिनि ॿ ॿ ॾींहं हुते रहंदा आहिनि उनजी जॻह ॻोल्हींदा आहिनि घूमी ईन्दा आहिनि जीअं की हुन्हनि खे मज़ो ईन्दो आहे